भैया मेरी सिमरन टूर एंड ट्रेवल से बात हो रही है हाँ जी आप सुनील जी बोल रहे हैं हाँ भैया मैंने अभी दो दिन पहले आप से बात करी थी मैने आपके मैं आपके यहाँ आया था मैने वैकेसन्स प्लान्स का पूछा था हाँ मैं आपके घर पर आया था लेकिन मुझे शोप का एड्रेस नहीं पता था तो आप ने बोला था मुझे कोल कर लीजिएगा मै बता दूँगा मुझे अभी पलान्स बता दीजिए आप कि मैं फैमिली के साथ ना वैकेसन्स में कहीं घूमने जाने का प्लान है पैकेज देख रहा हूँ तो आपके पास कौन कौन से प्लान अवेलेबल वैसे मै हम फाइव पर्संस है आप बता दीजिए आपके पास कौन कौन सा पैकेज अवेलेबल है कहाँ कहाँ के हैं

हाँ हाँ हाँ हाँ

लेकिन हमें पाँच लोगों का चाहिए भैया पाँच लोग हैं हम

ओके ओके और व्यवस्था तो बढ़िया रहेगी ना भैया जाना काहे से रहेगा हम को बाई ट्रेन पहुचाएंगे और खाने पीने का कैसा रहेगा ओके और कितने दिनों का रहेगा ये चार दिनों का है ओके ओके भैया तो और और बाक़ी भैया कुछ अगर डिस्काउंट हो जाए तो ओके ओके भैया तो फिर मुझे आपकी शोप का आपका कहाँ मतलब दुकान या शोप का एड्रेस दे दीजिए जो भी है तो मैं वहाँ पर आ कर बात कर लूँगा और आपको एडवांस भी दे देता हूँ हाँ हाँ ठीक है भैया लेकिन देख लीजिएगा भैया कुछ अगर डिस्काउंट हो जाए तो है ना हाँ और जो बेस्ट प्लान रहेगा आप वो भी देख लीजिएगा भैया है ना ठीक है भैया ठीक